खेल खेलनाइ जीवनमे बहुत उपयोगी चीज छै ओहिसँ लोगक बुद्धीके विकास होइत छै आओर व्यायाम कसरत एक्सरसाइज सब किछु ओहिसँ होइत छै आर लोकक दिमाग खुलै छै हमरा ऑनलाइन गेम बड्ड पसन्द यऽ ऑनलाइन गेम अगर लिमिटमे खेलल जाय तऽ ओ बढ़िआँ लागैए ओएह होइ छै आइ काल्हिके बच्चा सब ऑनलाइन गेम के बहुत ध्यान दिअ लागलै तऽ बच्चाक किछु मानसिक विकास पर असर पड़ैया ओहि सब लऽ होना चाही जे गेम सङ्गी साथी के खेल खेलै छियै फील्ड पर गाममे चौक पर गलीमे ओ सब खेल खेलना चाही ओ सब गेम कऽ बढ़ाबा देना चाही तऽ ओ सब नीक लागैए ओहिसँ दिमाग के विकास होइ छै बच्चा सबके